आतां आमी म्हणटा जायते जाणां मायग्रेशन कोत्ता आतां मायग्रेशन इंगाच न्हू पूण भायल्या गांवांनी कोत्ताय फॉर म्हणल्यार बरें जिवीत जियोंक म्हुणल्यारी पीए बीए पियाक बी आसता तें बरें आसता पूण मायग्रेशन टू अर्बन एरियाज तितलें म्हाका बरें दिसना कित्याक विलेजीन तें मातशें शांततायेचो एनवायरमेंट बी आहा मागीर फॅमिली आहा आनी तूं अर्बन एरियान गेलो जाल्यार तुका आपलेच नेबर कोण तें खोबोर आसना आनी तुका फ्री टायम मेट्टा ना तूं कितलें म्हूण कोत्तोलो बेश्टे पासोय मात्तलो सिटीचे पासय मारप चे तूं पासय मात्तलो जाल्यार हुंयच्या एक ल्हानशे प्लेसीर वेतलो आनी तो बिचार वेतलो बिचार वेतलो जाल्यार बीच बीच सिटीन थोडी ना आसता ते विलेजींनी आसता तो तूं विलेजीन येतलो आनी विलेजीन तो एकसार आसता तो वाड्या वाड्यांनी तो तुज्या बिल्डिंगान आसपाक ना आतां घोडये तूं सिटीन आपले गोर आहा तेन्ना तरी बरें पूण आतां तूं एकलें रेंटेड हावजां रावता तोर तुका तूं येलो सोकाळचो कामाक वेतलो आनी सांचो येतलो आनी कितले म्हण चयतलो बेश्टे गाडी पास जाताली ते चयतलो ना पूण गा तुका केन्नाच हॉलिडे दिसतले आनी इफ जायते पोयम बसूं आहाय फॉर एग्जाम्पल मामाचो गांव मामाचो गांव लेवेंता आनी टुवेल्थाक खुंयची एक पोयम आहली तितून कितें म्हुणटा तो पोयट कितें म्हुणटा आपूण कितलें पयस वोसो आपल्या पोत्तून पोत्तून आपल्या मामाच्या गांवां येवपाक दिसता कित्या मामाचो आपलो सोर्ग म्हुणटा आनी सोर्ग कित्याक म्हणटा कित्या थिंगांतलें वातावरण तसलें तिंगांतलें भावपण तसलें आनी तिंगांतलें एकचार बसून लोकां मदें बरो आसता आनी सिटीन गेल्या बसून चड पल्युशन आसता आनी आतां गो गांवूय तेशें जाताय पल्युटेड जाता पूण तरी पूण तुका आतां इंटिरियर बी गेल्या नॉर्त सायड बी गेल्या थोडे विलेजीस अनटच अशें दिसताय सिरीन आसताय तेका लागून म्हाका दिसता मायग्रेट करपाक सोदना हांव सिटीन बी आतां घोडये फ्युचराक कोरपाक पडल्या बिकॉज ऑफ म्हणल्यार जॉबा खातीर बी तेन्ना चोवपा पडटले तरी पूण म्हजे काडीज आसतले गांवां कोडें